मैंने आज से दस दिन पहले एक इस्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी जो कि मेरे कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद बहुत परेशानी कर रही थी अब मैं सोच में पड़ चुका था कि अभी ये अभी अभी तो मैंने इस वॉच को ली है और इतनी जल्दी इसमें परेशानी कैसे शुरू हो गई मेरा इसके साथ अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है मैं ऐसा लग रहा था कि मैंने इस वॉच को लेके कहीं गलती तो नहीं कर दी अब क्योंकि दिक्कत ये भी आ रही थी कि वो बार बार बंद हो रही थी कभी मेरे हाथ से छूट जा रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके पट्टे भी ठीक नहीं है और कभी कभी उसमें की इस्क्रीन जो थी वो भी काम नहीं कर रही थी तो जो कि मेरे लिए बहुत बेफिजूल था तो मुझे लग रहा था कि ये खरीदारी मेरे लिए बेफिजूल है और मैं उससे बहुत निराश हूँ कि यह मेरे कोई काम की नहीं रही